हाँ राजेश मैं लास्ट टाइम अभी दो दिन पहले यह समदड़िया मॉल में वह मेट्रो सूज़ में गया था वहाँ मैंने जूते लिए लगभग साढ़े चार हज़ार के आए थे इतने ख़राब जूते निकले वह घर ले कर आया उनका सोल निकल गया और पॉलिस भी उनकी एकदम बेकार थी जैसे वह बरसात में पानी पड़ जाता है उसके ऊपर वह फुटकी फुटकी सी निकल जाती हैं वापिस मैं ले कर गया तो वह बोला कि अभी चेंज कर देंगे लेकिन चेंज भी करेगा तो वह क्या करेगा फिर वैसे ही देगा एक बार क्वालटी समझ में आ जाती है तो महंगे से कुछ नहीं होता अच्छी चीज़ अच्छी ही होती है ज़रूरी नहीं कि कोई सस्ती बेच रहा तो वह ख़राब ही बेचेगा तो भैया वह उनके यहाँ तो कभी जाना ही नहीं है मेट्रों वालों के यहाँ सस्ते के यहाँ चले जाओ उसके यहाँ से ले लो कम से कम वह आदमी चार बार दिखा तो देगा आराम से चेंज कर देगा यह बड़े लोगों के यहाँ जाओ तो नखरे दिखाते हैं ठीक ओके राजेश